हाँ सर आप लोग ये मिसन घूमने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो आप को बुक करवाना है या नहीं करवाना है हलो अच्छा म्यूज़ियम सरकार तो आप को बुक करना है या नहीं करना है हम इस्कूल के सारे बच्चों को लेकर आने वाले हैं किस तारीख को आएं आप बताओ बुक तो करो पर बताओ इसके अंदर म्यूज़ियम का किराया क्या है क्या नहीं है आप हम को ये तो बताओ और क्या क्या देखने वाली चीज है म्यूज़ियम के अंदर ये भी बताओ हमें ताकि हम बच्चों को बताएं कितने दिन पहले सेवेंटी पर्सेन्ट पेमेंट करवाना पड़ेगा हमें और सर सेवेंटी पर्सेन्ट करवाने के पहले हैं हम दे तो देंगे पर ये चीज बताओ हमें रसीद वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी और छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं इस्कूल के बच्चे आप सेवेंटी पर्सेन्ट क्यों फ़िफ़टी पर्सेन्ट करिए ना बच्चे तो हमारी इस्कूल के ढाई सौ है हाँ ढाई सौ बच्चे है तभी तो कह रहे हैं फ़िफ़टी परसेंट का डिस्काउंट बच्चों को देना ही पड़ेगा आपको हमारी इस्कूल के अंदर वन कक्षा से लेके सिक्स तक के बच्चे हैं तो ज़्यादा बड़े भी नहीं है हाँ दस साल बारह साल तक के बच्चे हैं छः साल से लेके बारह साल तक के नहीं सर आप तो एक बार वापस आप के मैं सर से बात करिए कि बच्चे हैं फैमिली मेम्बर तो कोई आने वाला है नहीं अगर आप अलाउ करेंगे तो ले आएंगे पर आप बच्चों के लिए आप जरूर बोलिए क्योंकि बच्चों को फिफ्टी पर्सेन्ट देंगे तभी तो वो आएँगे क्यों बस का भी उसका किराया हो जाएगा फ़िर म्यूज़ियम का किराया हो जाएगा एक ही म्यूज़ियम है नहीं फ़िर यहाँ पे तीन तीन म्यूज़ियम हैं पब्लिक पार्क का भी एक संग्रहालय है एक संग्रहालय है तीन तीन संग्रहालय देखने में फ़िर आप सेवेंटी पर्सेन्ट डिस्काउंट देंगे तो कैसे काम चलेगा ओके